मैं बगीचे में उगने वाले फूलों का इस्तेमाल अपने घर में होने वाली पूजा की सजावट के लिए करता हूँ या फिर भगवानों में चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी तो मेरे बगीचे में लगे फूलों का इस्तेमाल लोग अपने घरों में सजावट के लिए भी करते हैं और कई तो पूजा के लिए भी ले जाते हैं और कुछ बच्चे तो अपने खुद की सजावट के लिए कभी कभी तोड़ लेते हैं और किसी को अच्छा लगता है तो वह अपने लिए ख़ुद के लिए तोड़ लेते हैं और मेरे बगीचे में लगे फलों का इस्तेमाल मैं खाने के लिए करता हूँ जैसे कि अमरुद संतरे और बिही और आम जैसे फलों का इस्तेमाल और इनको उस मौसम में खाया जाएगा जिस मौसम में यह उगते हैं क्योंकि जिस मौसम में यह फल आते हैं उस मौसम में इन फलों को खाएंगे तो यह हमें और भी स्वादिष्ट लगते हैं और इस कुछ इस तरीके से मैं अपने बगीचे में लगे फूलों और फलों का इस्तेमाल करता हूँ और जब कभी मुझे लगता है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं इन्हे मार्केट में जाकर बेचना पसंद करता हूँ क्योंकि कई बार यह फल और फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं जिस वजह से यह मेरे बिक्री के भी काम आ जाते हैं